हमारे संस्कृति का मुख्य व्यवसाय कुम्हारी है कुम्हारी में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन में जैसे कढ़ाई मटकी घड़ा सुराही मिट्टी की बौटलें मिट्टी के दीये मिट्टी के फ्रीज आज कल मिट्टी के फ्रिज भी बनाने जाने चालू कर दिए हैं लेकिन पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन का अत्यधिक यूज़ किया जाता था लेकिन वर्तमान में मिट्टी के बर्तन की जगह लोग इस्टील के बर्तनों का अधिक यूद यूच यूज़ करने लगे हैं जिससे कुम्हार के कुम्हारी के व्यवसाय में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है क्योंकि लोग मिट्टी के लोगों का रुझान मिट्टी के बर्तन के प्रति कम होते जा रहा है और इस्टील के बर्तन के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है इसलिए हमारे संस्कृति में कुम्हार लोहा कुम्हारगिरी दिन प्रतिदिन ल का कुम्हारगिरी का व्यवसाय दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है जिसका प्रमुख कारण यह भी है कि आज लोग मिट्टी के बर्तन का यूज़ कम करते जा रहे हैं और मिट्टी के बर्तन के जगह इस्टील के बर्तनों का उपयोग अधिक करते जा रहे हैं जिसके कारण व्यवसाय में कमी आ रही है कुम्हारों को उत कुम्हारों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना वो अपने व्यवसाय में खर्चा लगाते है और मेहनत करते हैं जिसके कारण उन्होंने लगभग इस व्यवसाय को बंद कर दिया है और हमारे संस्कृति में भी कुम्हारगिरी का लगभग कुम्हारगिरी लगभग समाप्त हो चुकी है लोग लोग कुम्हारगिरी के बजाए अन्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे रहे हैं इसका प्रमुख कारण आधुनिक युग में बढ़ते अन्य प्रकार के धातुओं का यूज़ जैसे स्टील ताँबे ये बर्तनों का अधिक यूज़ हो रहा है जिसके कारण लोग मिट्टी के बर्तन के बजाए अन्य अन्य प्रकार के धातु के बने बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण कुम्हारगिरी का व्यवसाय कम हो रहा है